دہلی میں دھان گیہوں مکّا ٹماٹر آلو گوبھی ہری مرچ مولی پالک میتھی سرسو کھیرا شلجم ٹماٹر گاجر مٹر وغیرہ کی فصلیں ہوتی ہے دہلی کے ہریانہ اور یوپی باڈر کے علاقوں میں فصلیں ہوتی ہیں دہلی میں فصلیں کم اگائی جاتی ہے دہلی میں مختلف فصلیں نہیں ہوتی دہلی میں کھیتوں کی زمین بہت کم ہے اسی لیے یہاں کے لوگ کم فصل اگاتے ہیں